हेलो मेरी बात आकिब जी से हो रही है मेरे को एक मोबाइल खरीदना था नया और मेरे को एप्पल का चाहिए था मोबाइल मोबाइल मेरे को क्या बोलते हैं अपना मोबाइल मेरे को सिक्सटी फ़ोर जी बी का या तो फिर एक सौ अट्ठाईस जी बी का चाहिए है आप मेरे को विवो का आप मेरे को विवि को विवो का ट्वेंटी सेवेन विवो ट्वेंटी सेवेन फ़ाइव जी फ़ोन आता है ना वह चईए फ़ाइव जी फ़ोन फाइव जी है ना अच्छा और उसमें मेरे को ब्लैक कलर चाहिए पीछे जो अभी अभी न्यू आया है वह मिल जाएगा उसमें ओके उसका क्या रेट जाएगा अच्छा पैंतीस का है और मेरे को अगर उसको ई एम आई पर उठाना है तो और उसका कैमरे का पिक्सल और उसके स्पेशल फीचरज़ में क्या क्या आता है वह हैंग एंग तो नहीं मारेगी ना प्रोसेसर उसका चलेगा ना हैंग एंग तो नहीं मारेगा प्रोसेसर अच्छा है ना ओके मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ कॉल बैक करता हूँ बाद में ओके थैंक